میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ میں تعلیم حاصل کر رہی ہوں ایک اچھے ایک اچھی یونیورسٹی سے اچھی تعلیم حاصل کرنا ہی میرا سب سے بڑا مقصد ہے اور کیونکہ میں اس مقصد میں تم تقریبآٓ کامیاب ہو رہی ہوں اس لیے مجھے اس بات پہ بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے باقی خاندان سے زیادہ تعلیم حاصل کر رہی ہوں میرے آس پاس کے لوگ جو کہ دیہات کے لوگ ہے اور میں خود بھی دیہات کی ہوں اس لیے وہاں پہ تعلیم زیادہ نہیں ہے لیکن جب میں وہاں سے نکل کر یہاں بڑی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوں تو مجھے یہ چیز بہت بڑی کامیابی لگتی ہے اور میں اس کامیابی پہ بہت فخر محسوس کرتی ہوں کیونکہ تعلیم ہی انسان کو شعور دیتی ہے زندگی کے زندگی جینے کا سلیقہ سکھاتی ہے اور باقی دنیا کی باقی دنیا سے بھی متعارف کراتی ہے تعلیم انسان کے پاس ہو تو وہ زندگی آسانی سے جی لیتا ہے ہر مشکل کو آسانی سے سہہ لیتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے کہ زندگی میں مشکلات کیسے جھیلنی ہیں اور ان کو کیسے حل کرنا ہے جبکہ غیر تعلیم شدہ لوگ بھی زندگی جی تو لیتے ہیں لیکن اس کو اچھے سے گزارنی نہیں آتی ہے اس لیے تعلیم ہی میرے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے اور مجھے اس پہ فخر محسوس ہوتا ہے